हम कैमरे से अधिक तरह का तस्वीर लेते हैं जैसे कि हाफ़ फ़ोटो फुल फ़ोटो लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मायने यह है कि फ़ोटो क्वालिटी कब किस समय और उसका बैकग्राउंड कैसा हो जैसा कि हम फ़ोटो लेने के लिए सब से पहले टाइम और बैकग्राउंड मायने रखता हैं टाइम जैसे सूबह सूबह सूबह या शाम को कहीं ऐसा बैकग्राउंड हो जहाँ मतलब बैकग्राउंड थोड़ा लाइट दे और आगे मतलब हाफ़ फ़ोटो क्लिक हो वहाँ पर बहुत ही अच्छा फ़ोटो का क्वालिटी आता है जैसे फ़ोटो क्वालिटी हम लोग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं ख़ुद का जिसमें हम सब पोज़ कर के खड़े होते हैं और फ़ोटो लिया जाता हैं उसकी क्वालिटी और एडिटिंग में भी थोड़ा सा फ़र्क करता है एडिटिंग के बाद फ़ोटो और भी अच्छा हो जाता हैं और इसके अलावा हम नेचर्स वग़ैरह जैसे पेड़ पर बैठा हुआ कोई कबूतर या फिर आसमान में उड़ता हुआ चील या ज़मीन पर चलता हुआ गाय कुत्ता बिल्ली ऐसे और जैसे पानी में मगरमच्छ और खेत मे सियार का फ़ोटो बहुत ही अच्छा आती है इस समय मतलब इसका टाइम जो भी हो कैमरे की क्वालिटी अच्छी होगी तो फ़ोटो हर समय पर ही अच्छा आएगा